ہوں بولیے جی کچھ پتہ بتانا ہے کیا ٹھیک ہے میرے کلینک پر آئیے اور وہاں پہ دیکھنے کا فیس لگتا ہے پندرہ سو روپیہ اور کل دس بجے صبح سے سام پانچ بجے تک کھلی رہتی ہے ٹھیک نا جی ہاں ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا آئیے تب اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کا جیسے تاکہ تم زیادہ سوتے نہیں ہو کسی ٹینشن میں پڑے رہتے ہو ٹھیک ہے نا پھر ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی کسی کو سوچنے ووچنے میں ہوتا ہے لیکن وہ بھی بہت بڑا کام سوچتا ہوگا اسی لیے ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی دقت نہیں ہے ٹھیک ہے آ جاؤ شام پانچ بجے تک ہاں ٹھیک ہے تم ایک بجے تک ڈیڑھ بجے تک تم چلے آؤ اس کے بعد وہاں دیکھ لیں گے ٹھیک ٹھیک